असांजे कटनीअ में सभिनि खां बढ़िया स्पॉट घुमण लाइ कटाई घाट आहे कटाई घाट में नंदी व वहंदी आहे जिते ॾाढा माण्हू वेंदा आहिनि दूलण साहिब जा पलव पाईंदा आहिनि उनखां पोइ कटाई घाट में सुंदर वण आहिनि पहाड़ आहे घुमण जे लाइ जीअं असां जबलपुर बि वेंदा आहियूं जबलपुर में बि घुमण जे लाइ ॾाढियूं शयूं आहिनि असांजे पासे में ई जबलपुर पवंदी आहे जबलपुर में बि घुमण लाइ ॾाढियूं शयूं आहिनि जीअं भेड़ाघाट आहे धुआंदार आहे कटना सिटी आहे उनखां पोइ गुप्त गंगा गुप्त नर्मदा बि उते वहंदी आहे जंहिंमे नाऊं बि हलंदियूं आहिनि माण्हू नाऊंनि में घुमंदा बि आहिनि घुमण पसंदि बि कंदा आहिनि असां बि घुमणु वेंदा आहियूं असां बि ॾाढो उते मजो कंदा आहियूं इंजॉय कंदा आहियूं कटना सिटीअ में भोलेनाथ जो मंदिर आहे ॾाढो ई विशाल ऐं ॾाढो ई बढ़िया भोलेनाथ जो मंदिरे आहे उते माण्हू मथो टेकींदा आहिनि पहिंजे मन जी मुरादूं ॿुधाईंदा आहिनि ॾाढो घुमंदा आहिनि मजो कंदा आहिनि इनखां पोइ असांजे इते महियर बि आहे पासे में महियर में माता जो दर्शन आहे माता रानी वेठी आहे उते उन्हनि जो दर्शन कंदा आहिनि सीढ़ी चढ़ी करे मथे वञिणो पवंदो आहे ॾाढो ई मजो ईंदो आहे उते ट्राली बि लॻियल आहे जेके न हली सघंदा इन उन्हनि जे लाइ ट्राली बि लॻियल आहे ट्रालीअ में बि वेंदा आहिनि उते नारेल प्रसाद चुनुरियूं सभु मिलंदो आहे तरह तरह जूं शयूं माण्हुनि जे माइन जे लाइ बिंदियूं लिपिस्टिकियूं लालियूं खोड़ शयूं उते मिलंदियूं आहिनि जेके माण्हू वेंदा आहिनि घुमण उते ॾिसण ॾाढो ई मजो ईंदो आहे इंजॉय कंदा आहिनि असांजे कटनी खेत्र में चिड़िया घर बि आहे जंहिंमे हिकिड़ी ट्रेन हलंदी आहे नंढी सी बतखुनि वारो हिक तलाउ बि ठहियल आहे जंहिंमें ॿोडिंग बि कंदा आहियूं ॾाढो ई तमामु सुठो शहर शइ ठहियल आहे इहे सभु शयूं असांजे कटनी खेत्र में आहिनि कटनीअ जे आसे पासे में लॻियल आहिनि इहे शयूं सभु